جی ہاں میں نے یوگا کی کلاسوں میں شرکت کیا ہے اور وہ اس طرح مختلف ہیں کہ کلاسوں میں جو یوگا کی کلاس ہوتی ہے وہاں پہ ایک ٹیچر رہتا ہے اور وہاں پہ ایک ماحول رہتا ہے آپ کے ساتھ بہت سارے بچے رہتے ہیں سب ایک ردم کو فالو کرتے ہیں ٹیچر کی انسٹرکشن کو فالو کرتے ہیں ایک ڈسپلن ہوتا ہے وہی چیز اگر میں گھر پہ مشق کرتا ہوں تو ہو چیز پراپر نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی صحیح کرنے والا نہیں آپ اسی طریقے سے سیکھیں گے آپ تھک تھک کے آپ رک جائیں گے لیکن کلاس میں ایسا نہیں ہے اگر تیس منٹ سی اگر تیس منٹ کی کلاس ہے آپ تھکے ہوں یا نہ تھکے ہوں آپ کو وہ تیس منٹ کرنا ہی ہوگا جوکہ ایسا گھر پر نہیں ہے آپ دس منٹ کرتے ہیں تھک جاتے ہیں آپ نہیں کریں گے کیوں کیونکہ ڈسپلن نہیں ہے تو یہ چیز ہے کلاس میں اور گھر پہ مشق کرنے میں